सिंधी थिएटर जे बारे में ॿुधायो हां सिंधी थिएटर जे बारे में मां ॿुधायां थो तव्हांखे सिंधी थिएटर ऐं हिंदी थि थिएटर जेको आहे साॻियो ई आहे चाहे उहो इंग्लिश हुजे थिएटर थिएटर ई हूंदो आहे थिएटर में जेके विशेषताऊं हूंदियूं आहिनि सिंधी थिएटर में उनमें असां पंहिंजूं एक्सरसाइज़ वग़ैरह कंदा आहियूं माइंड जी जंहिंमें असां पंहिंजे माइंड खे शॉर्प था करे सघूं पंहिंजे दिमाग़ खे शॉर्प था करे सघूं ऐं उनखां पोइ असां नवरस जेके हूंदा आहिनि असांजा हिंदीअ में बि सिंधीअ में बि त उनमें नवरसनि जी असां तयारी कंदा आहियूं जीअं मिसाल तौर मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां नवरस में थींदो आहे हिकिड़ो करुणा रस सौंदर्य रस रौद्र रस विविध रस जेतिरा बि रस हूंदा आहिनि असांजा वीर रस हिननि रसनि ते असां तयारी कंदा आहियूं ऐं हिननि रसनि सां ई असां नवरस सां ई असां पंहिंजी एक्टिंग जी पूरी सम्पूर्ण तयारी चालू कंदा आहियूं ऐं सिंधी जेका थिएटर हूंदो आहे उहो अलॻि काने हिंदी ऐं इंगलिश थिएटर सां साॻियो ई आहे बसि असांजी ॿोली अलॻि आहे हिंदीअ में हिंदी थिएटर में असां हिंदीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं सिंधीअ में असां सिंधी में गाना ॻाल्हाईंदा आहियूं बल्की प्योर ॻाल्हाईंदा आहियूं हिंदीअ में वरी बि इंगलिश हली थी वञे थोरी घणी पर सिंधीअ में त प्रोपर सिंधी ई ॻाल्हाइणी आहे हिक अख़र बि हेठि मथां न थियणो घुरिजे ऐं सिंधी थिएटर में सभ खां सुठी ॻाल्हि आहे की असां सिंधी सिखंदा बि आहियूं सिंधी पंहिंजो कल्चर बि सिखंदा आहियूं सिंधीअ में खाइणु पीअणु छा आहे उहो बि सिखंदा आहियूं त सिंधी थिएटर असांखे सम्पूर्ण सिंधी ठाहींदो आहे ऐं सिंधी थिएटर में सुठी ॻाल्हि हीअ आहे की जीअं मां पंहिंजे लाइ ॿुधायां की मां सिंधी थिएटर सां ई आहियां त सिंधी थिएटर में मां जॾहिं नंढो हुयुसि तॾहिं सिंधी थिएटर मां जॾहिं चालू कयो त सिंधीअ में सभ खां पहिरों मां एक्टिंग चालू कयी धीरे धीरे करे ऐं असिस्टेंट ठयुसि फिर डाइरेक्टर ठयुसि वरी राइटर ठयुमि त हाणे छाहे मां सिंधीअ में लिखंदो बि आहियां सिंधीअ में ई सोचंदो आहियां सिंधीअ में ई डाइरेक्ट कंदो आहियां एक्ट बि कंदो आहियां त सिंधी थिएटर जे बारे में मां तव्हांखे हीअं ई ॿुधाइण थो चाहियां की सिंधी थिएटर जेका आहे जेके तव्हां सिंधी थिएटर जे बारे में पुछो था की सिंधी थिएटर जेको हूंदो आहे सिंधी हुजे चाहे हिंदी हुजे उनमां सभ खां पहिरियों स्टार्टिंग में असां एक्सरसाइज़ कंदा आहियूं माइंड एक्सरसाइज़ ठीकु आहे माइंड शॉर्प करण जी एक्सरसाइज़ जीअं असां ज कुझु चार पंज ॾह जगहनि ते छह सामान रखी था छॾियूं ऐं उन्हनि शयुनि जेकी बि शयूं रखंदा आहियूं उन्हनि जे साम्हूं नम्बर लॻाए छॾंदा आहियूं हिकु ॿ टे चार पंज छह सत अठ नव ॾह पोइ काॻर में लिखंदा आहियूं की तव्हां हिक सां ॾहें ताईं छा छा सामान ॾिठो जीअं फोर एक्ज़ाम्पल सत नम्बर ते ऐं मां चमिचो ॾिसो त मां लिखंदुमि सते नम्बर ते चमिचो ऐं पंजे नम्बर ते रुमाल हो ईअं पंहिंजे दिमाग़ खे ब्रेन खे असां शॉर्प कंदा आहियूं ऐं योगा कंदा आहियूं जंहिंमें ओम जो उच्चारण असांजो सभ खां पहिरियों असां कंदा आहियूं जंहिंमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ हूंदी आहे ऊअं असां स्टेज ते बि रिहर्सल कंदा आहियूं पोइ असां सेट जे बारे में सोचंदा आहियूं की सेट कीअं हुअणो घुरिजे असांजी कॉस्टयूम कीअं हुअणी घुरिजे ऐं असांजी लाइटूं पोइ पब्लिक जे पब्लिक खे असां कीअं अट्रेक्ट करे था सघूं पंहिंजे प्रोग्राम जे बारे में त सिंधी थिएटर जेको आहे ऐं हिंदी थिएटर साॻियो ई आहे बसि सिंधी ऐं हिंदी थिएटर में थोरी सी समानता अगरि आहे त हिंदी थिएटर में असां इंगलिश बि ॻाल्हाए था सघूं थोरी घणी पर सिंधीअ में असां इंगलिश बि न था ॻाल्हाए सघूं असांखे प्रोपर सिंधी ई ॻाल्हाइणी आहे व सिंधी थिएटर हिंदी थिएटर तक़रीबन साॻियो ई आहे जय झूलेलाल